भारतीय संस्कृति में पारंपरिक डांस जे रूप में जीअं त कथक भरतनाट्यम ओडिसी ऐं कथकली ऐं पंहिंजे विरासत ऐं सांस्कृतिअ जी पहचान जे दर्शाइण लाइ करे महत्वपूर्ण आहिनि ऐं डांस रूप सिर्फ़ु पंहिंजी डांस कला ई काने बल्कि पंहिंजी रंग भूमि ऐं आध्यतम खे जे ज्ञान लाइ प्रदर्शित करण जो बि हिकिड़ो ज़रियो आहे पारंपरिक डांस जे रूप में भारतीय इतिहास कथाऊं ऐं सांस्कृतिक जे अनुयाई थींदा आहिनि जो व्यक्ति जेको व्यक्ति हिनजे सांस्कृतिक पहचान ऐं आध्यात्मिक मूल्यनि जी ॼाण हुजे थो उहो ई हिन सां पंहिंजे पाण खे जोड़े थो सघे ऐं हिकु पारंपरिक डांस पारंपरिक डांसर ठहण लाइ कुझु महत्वु ॻाल्हियूं इअं आहिनि की पारंपरिक डांस जो रूप पाण खे समुझण जी ऐं उन्हनि जी सांस्कृतिक जी उन्हनि जे इतिहास जी पाणि उन्हनि जो महत्वु पाण खे ध्यानु हुजिणो खपे ऐं डेली जो अभ्यास हुजिणो खपे पंहिंजी आत्म विश्वास हुजिणो खपे डांस जे रूप खे सुधारण जी ताक़त हुजिणी खपे जंहिं खां पाणि सिखू था उन्हनि जी हिकु हिकु ॻाल्हि ॿुधी करे उन्हनि जी बारीकियुनि ते कमु करिणो खपे ऐं डांस रूप में पंहिंजे अलॻि अलॻि राग ऐं कलाऊं थींदियूं आहिनि जंहिंजो उन्हनि जो मतिलबु बि समुझण अचिणो खपे तॾहिं पाणि उन्हनि खे सुठी तरह सां दर्शाए सघंदासीं ऐं मुख त में ते बि मुख ते ऐं सरीर ते बि पंहिंजो जीअं डांस चुमा थींदो आहे महत्वु उन्हनि खे पाण खे चहरे सां बि दर्शाइण ऐं उन्हनि जो भाव दर्शाइण चहेरे सां पंहिंजे सरीर जे हिकु हिकु मूवमेंट सां उन्हनि खे दर्शाइण अचिणो खपे ऐं वधीक त सभिनीनि खां वॾी ॻाल्हि आहे की जेको गुरु पाण खे हुनखे डांस सिखारे थो की हुनजी अंडरलाइन में अची करे पाणि हुनजी गाइड गाइडेंस जे अंदरि पाणि धीरे धीरे उन्हनि जी हर हिकु ॻाल्हि ॿुधी करे हर हिकु ॻाल्हि उन्हनि जी समुझी करे हर हिकु कला उन्हनि जी ॾिसी करे उन्हनि जी हर हिकु ॻाल्हि ॿुधी करे पाणि उन्हनि खे अपनाए करे तॾहिं ही डांस सुठी तरह सां सिखी सघंदासीं हीअं गुण हूंदा त पाणि हिकु सुठो डांसर ठही सघंदासीं ऐं सुठी डांस पफॉम करे सघंदासीं ऐं पाणि डांस खे हिकिड़ो सुठो रूप ॾेई सघंदासीं